अङ्गिका बज्जिका मैथिलीके ईसभ भाषाके नाम तऽ सुनने छियै जकर प्रयोग लेकिन ओसभ कनि ठेठ भाषा होइत अछि एहिठाम दरभङ्गा मधुबनी समस्तीपुर तऽ किछु सेहो ठेठ भाषा बजैए लेकिन सीतामढ़ी शिवहर एकरसभके भाषा बड्ड मधुर अछि नेपाल दिश जायब तऽ उम्हरो कनिक अन्तर एलैए ओसभ गोरखाली मैथिली बजैए लेकिन एहिठामक भाषा बड्ड मधुर अछि बड्ड सुन्दर भाषा छै मिथिलाके एहि भाषाके सिखय लेल कोनो विशेष काज नहि पड़ैत छै मायके भाषा छी मातृभाषा छी तऽ ई सुन्दर भाषा हमसभ सीखैत छी कोनो सिखयके जरूरत नहि छै ई सिखले अछि एहि बोलीमे अपूर्व प्रेम छै मिथिला यानि सीता मैयाके जगह छियनि ई भाषाकेँ सीखयके जरूरत नहि छै ई बोलीमे अपने एकटा अलग मिठास छै जे ककरो एम्हर खीँच लैए घीच लैए हमसभ प्रसन्न छी मिथिलाक रहनिहार छी तऽ मैथिली भाषा सीखयके कोन काज छै